ڈرائیونگ ایک فن ہے جس کے ذریعے ہم اپنی سوچ خیال یا منظر کو کاغذ پر خاکہ بنا کر ظاہر کرتے ہیں یہ فن پینسل قلم یا کسی بھی اور چیز سے کاغذ پر لکیریں کھینچ کر کیا جاتا ہے ڈرائنگ میں صرف لکیریں اور شکلیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہ رنگوں کے بغیر بھی مکمل پیغام دے دیتی ہے ڈرائنگ کے فائدے تخیل کو طاقت دیتی ہے جب ہم کچھ سوچتے ہیں اور اسے ڈرائنگ میں بدلتے ہیں تو ہمارا تخیل مضبوط ہوتا ہے ذہن سکون دیتی ہے ڈرائنگ کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے مشاہدہ بہتر ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو غور سے دیکھ کر بناتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ کرنے کا طریقہ بہتر ہو جاتا ہے ڈرائنگ کی اقسام خاکہ جلدی جلدی بنائی گئی سادہ تصویر خاکہ کہلاتی ہے تصویر خاکہ کسی انسان کی شکل و صورت کی تصویر منظر خاکہ قدرتی مناظر جیسے درخت پہاڑی ندی وغیرہ خیالی ڈرائنگ جو صرف سوچ یا خیال پر مبنی ہو حقیت میں موجود نہ ہو